फागुनाव आं कार्बि आंलङाव थांदोंमोन बिदिनो कार्बि मानसिफोरा गाहाय गाहाय गुफुर गुफुरबो दं मार गथ' गथाय खाङोहाय बा लामायाबो लेथ्राथार दाबो मोजां खालामाखै थांनाय फागुनाव थांदोंमोन आं आं बे तारिकबो मिथिया फागुन मासाव थांदोंर' दाबो लिंहरबाय दं थाङाखै आं बिदिनो बिसोरबो बिराद खेति मावो माबा थास' दिंखिया जेबो लायो गंगार रोखोम माबा गंगार बायदि बायै बायै लायो गाहाय गाहाय जेव जेव जाव जाव बाबारे बिसोरहासो गारियानो जायगा थोलायाहाय बेसोरनियासो कार्बि गामियाव थांदों आं बर'फोराबो माबा सोरबा जौ गोजौ दं सोरबा गाहाय दं माबा दारि गोलाव गोलावबो दं बर'फोर जोंनिखिबो थांनाय दं आरो जोंनि बिसोरनिया आलासिबो नायनानै फैदों जों बिदिनो फैबाय बेनिफ्राय जानायालाय बिदिनो जोंनि बायदिनो जायो सोरबा दाउ होयो सोरबा अमा होयो आलासिनोलाय गावसोरबो जायो बिदिनो र' थास' दिंखिया बिराद सबाय जायो माबा जायो बैथिंजा गाथा हास्राव ना गोजौ जायगायाव फोयो कार्बिफोरा एकदम थांसोगारो माबा बानानै रंगा बानानै थाङो बेखौ नुबोदोर' आं बेनिफ्राय दा सप्तासेयानो थादों आं बेनिफ्राय सप्तासेबाबो थांजा माबायासै गिदिंनो होआसै खावसेल' गिदिंदो बिदिनो फैनायसै आलासि थांनायाव बिसोर खेति मावनाया बिदिनो लाइ लाफा फोनाय गाथा सबाय फोनाय नुबोदों बेनिफ्राय रबर बागानबो नुबोलायदों बैखिजा दङ जोंहानि आलासिया बिदिनो मावो दे बिरात एसे कर्मियानो आलासिया बिसोरबो मावो कार्बि हिनजावफोराबो गासैबो हौवाफोराबो बिदिनो नुबोबाय आरो दाबो लिंहरबाय दं थाङाखैनो आं बिरात खेति मावो बैखिजा बिरात दंफां लाइफां दं आ हाजो गोजौथार गाखोलांनासो थाङो गंगार माबा गंगारबायदि आं नायना फैबायना इसे

कार्बिफोरा गंगारबायदियानो माबा माबि मावोहाय ऐ थारुनबो गायहैलायो गोजौआव हाजोआवसो गायहैयो हाजोखौनो दानस्रांहैजोबो बिसोरो गोजौथार गाखोलाङो बै जोंनि नांला बायदियानो गोजौथार बिदियाव थांनानै रंगा बायबाय थानानै बिरात जेबो आलु गायो बेनिफ्राय थारुन गायो जे जेबो जेबो गायो माखयबो गायोखोमा मार थास' जायो दे बिसोरो थास'खौ मार जायो बिरात खेति मावो बिसोरो जेबो जेबो मावो दा नुजोबाखैर' आङो बे मावनानै लाबोनायखौल' नुदों आलासि जानो थांनाय मानसिना आंबो खाथियाव थाङासै अ मावो माइबो गायो बिसोरो जोंहानि आलासियाबो गायो बिसोरबो गायो माइ गायो ऐ जेबो जेबो मावो आंथ' हाजोआव थांफायासैना बैहाय थांनायबा नुहैगौमोन थाङासै आङो